जी सर मैं कान्हा आइसक्रीम से बात कर रही हूँ आपका क्या ऑर्डर है आप मुझे बताइए जी सर हमारे पास जो फ़्लेवर्स उपलब्ध है वो है वनीला चॉकलेट मैंगो यह सभी उपलब्ध है और इसके साथ हमारे यहाँ पर कैंडी भी उपलब्ध है जी सर जी सर हमारे पास सभी आइसक्रीम की अगर आप एक लीटर की फ़ैमिली पैक मंगवाते है तो उसकी पाँच सौ रुपए का पूरा पैक मिलेगा जी सर मैं लिख रही हूँ कृपया आप बताइए

जी सर यहाँ पर नट्स की आइसक्रीम भी उपलब्ध है तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि वो सही रहेगा सर इसी पूरी प्रक्रिया में दो घंटे लग जाएँगे तो आप मुझे अभी बता दीजिए ताकि मैं यह अभी से ही सब प्रक्रिया पूरी करूँ दूँ जी सर कैश ओन कैश में ही आप दे सकते हैं और यहाँ पर और भी आइसक्रीम फ्लेवर है अगर आप लेना चाहे तो यहाँ पर चीकू के मैंगो फ़्लेवर्स और सभी जो फल फ्रूट्स के फ़्लेवर्स है जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं आप आप उनको मंगवा सकते हैं चीज़ी है रोज़ फ़्लेवर यहाँ पर है तो आप मुझे बता दीजिए की आपको कौन सा फ़्लेवर ज़्यादा सही लग रहा है और हमारे आइसक्रीम सालों में यहाँ पर एक पान का फ़्लेवर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है तो बहुत बहुत दूर दूर के लोग यहाँ का यह आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं तो आप बता दीजिए कौन सी आइसक्रीम है आपको मैं अभी उनको ताकि ऑर्डर करके आपके लिए उपलब्ध करवा सकूँ जी सर हम दोनों तरह के ही बेस रखते हैं आपको जो अच्छा लगे आप वो हमें बता दीजिए ठीक है सर ओके ठीक है आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए ताकि मैं आपको भिजवा सकूँ ठीक है ओके ठीक है सर